ہم اپنے گھر کے آس پاس صاف ستھرا ماحول رکھنے کے لیے کچرا نہیں ڈالنا چاہیے گھر کے با سامنے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپن صحیح رکھنے کی کوشش کرے تو بھی لا کے ڈال دیتے کچرا اس کو صفائی کے لیے ہم لوگ کمیٹی سے سے بات کر کے صاف ستھرا کرتے کہ اگر اپن اپنے اطراف کے ماحول کو اچھا نہیں رکھیں گے تو صحت پے اثر پڑیے گا صحت پے اثر پڑیے گا تو ظاہر ہے بچوں کو بہت نقصانات ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور اس سے ڈینگو ملیریا وہی پھیل سکتا ہے اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں کے اطراف صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور جو بھی کچرا ڈالتے ہیں جو بھی صاف ستھرا نہیں رکھتے اپنے گھر کو رکھنا چاہیے اور اس کے اطراف کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اطراف کے علاقوں میں بھی صاف صفائی ہو اور اپ عملے کو بلا کے صفائی کے عملے کو بلا کے صفائی کراتے ہیں تاکہ یہ بیماریاں بچوں کو بڑوں کو نہ پھیلے اور اس سے زیادہ تو اپ پہلے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اپنے اس اطراف کے ماحول کے بجائے اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے اس سے صحت پہ اثر پڑتا صحت اچھی رہی تو آپ ہر چیز اچھا کر سکتے بچوں کو بھی برابر پابندی سے اسکول بھیج سکتے اگر یہ کچرا رہا صاف صفائی نہیں رہی علاقوں میں تو بچے بھی بیمار ہوتے اور اسکول پابندی سے نہیں جا سکتے لہٰذا اپنے اس باہر کے علاقوں کو اپنے اطراف و اکناف کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیے